برتن دھونے کے عمل کے وضاحت کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہم گھر کے اندر وم بار کا یوز کر سکتے ہیں اور گرم پانی کا یوز کر تو کرو ہیں تو جب میں برتن دھوتی ہوں تو گرم پانی کر لیتی ہوں جس سے آئلی برتن جو ہے جلدی چھوٹ جاتے ہیں اور وم بار کا یوز کرو اور اچھے اسکاچ برائڈ مارکیٹ میں ملتا ہے وہ لا کر اس کا صابن لگا کر اچھے سے اس کو واش کرو اور یونہی ایزی بھی ہو جاتا ہے گرم پانی سے بہت جلدی چکنے برتن صاف ہو جاتے ہیں اور اس سے زیادہ دیر بھی نہیں لگتی پریشانی بھی نہیں ہوتی گھی کے جتے بھی برتن ہوتے ہیں وہ سارے گرم پانی میں ڈال دو پھر اچھے سے کپڑے پر اسکاچ برائڈ پر صابن لگا کر اس کو اچھے سے پلیٹ پر لگائیے تاکہ چکناپن نہ رہے اور کوئی بیکٹیریا کیٹاڑوں نہ رہے اس کے اندر اور تاکہ ہم صاف صفائی والے برتنوں میں کھانا کھائیں ہمیں کچھ بیماری ویماری نہ